लाईट जे बिना मज़ो ई नाहे केवल लाईट बंदि थींदी आहे न त कमु कमु में दिलि ई न लॻंदो आहे ऐं हुन खां पोइ न त असांजी टी वी हलंदी आहे आञा वाईफाई हलंदी आहे ऐं धीरे धीरे मोबाइल बि घणो घणो टाइम हलंदो वञी वञी मोबाइल बि त थींदो न चार्जिंग पूरी थी वेंदी पोइ काॾहें वेंदासीं जीअं बारिश में जीअं बारिश पवंदी आहे इअं लाईट बंदि कंदा आहिनि